हीअं त मां कॾहिं भागदौड़ में ॾुक में कॾहिं कोई भाॻ न वरितो आहे पर मां अठ ॾह किलोमीटर अॼु बि ॿावंजाहु साल उमिरि में बि अठ ॾह किलोमीटर अॼु बि वॉक करे सघंदो आहियां ऐं वॉक करण सां ताज़ी हवा असांखे जेका मिलंदी आहे उनसां असांजो शरीरु सुठो रहंदो आहे स्वस्थ रहंदो आहे बीमारी न लॻंदी आहे ॿियो त जेको इन्सानु पंधु कंदो आहे या कसरत कंदो आहियां पंध में चवंदा आहिनि के शुगर वग़ैरह जी प्रॉब्लम न ईंदी आहे मां इएं पंधु करे करे पंहिंजे पाण खे हिकदमि मस्तु स्वस्थु महसूसु कंदो आहियां ऐं हर कंहिंखे इहो करणु खपे जेको बि आहे पंधु करे कसरत करे ताज़ी हवा खाए ऐं पंहिंजे शरीर खे स्वस्थु रखे